हिनजावफ्रा मा मावो मा मावा गासिबो मावजोबनो रोंगौ दानाय लुनाय संनाय खावनाय गासिबो मावो माय सौवो दायो लुयो आरो बे खामानिफोरखौनो नोङो हिनजावफोर नङाबानो जाखाया गासिबावबो सेल हेल्प ग्रुप नि बिफां लाइफां गायनाय थाखा फैसा फैनाय गासिबावबो नोङो मावजोबो ओरै थांहां ओरै फैहां मावहां दोनहां संहां संनाय खावनायजों गासिबो लोगोसे जाजोबफानांगौ दाव अमा आदार होनाय गासिबो गोबोर सिथ्लानि खामानि दंजोबो हिनजावफोरना ओरै थांहां ओरै फैहांबाबो मावनायनि नोङो खामानिफोरखौ गासिबो नोङो खालायनानै लाजोबनांगौ जायो हिनजावफोरनि खामानिया